ہمارے خیال میں ٹیکنالوجی ایک دوسرے کو جوڑنے کے لیے بہت ضروری ہو گیا ہے آج کل کے دور میں کیونکہ بہت سارے لوگ اس کے اندر آتے ہیں اور اپنا کام کرتے ہیں تعلقات بنانے کے لیے لوگ اب زیادہ تر ٹائم نہیں دے پاتے ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ گوگل میٹ ویڈیو کال جو ہوتا ہے اس پہ بات کر لیں یا آڈیو کال پہ یا گوگل سے ہی بات کر لیں گوگل ٹکنالوجی جو ہے وہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے ٹکنالوجی کا استعمال آج کل لوگ ہر چیز کے لیے کرتے ہیں اب مان کے چلیے ہم کہیں گئے ہیں اور ہمیں کوئی جگہ کا نہیں پتہ ہے تو دس آدمی سے پوچھنے سے بہتر ہوتا ہے کہ ہم موبائل سے پوچھیں ہے گوگل ہم کو یہ جگہ جانا ہے تو گوگل ہم کو زیادہ تر صحیح راستہ بتا کے اس جگہ پہنچا دیتی ہے اب مان کے چلیے کوئی ہمارا عزیز جو دور رہتا ہے اس سے کئی سالوں سے ملاقات نہیں ہوا تو گوگل میٹ ویڈیو کال پہ ہم اچھے سے آمنے سامنے بیٹھ کے اچھے سے دس منٹ پانچ منٹ جتنا دیر ہوتا ہے ایک وقت اس کے ساتھ بتاتے ہیں اپنا پن لگتا ہے تو یہ اس کے بہت سارے فائدے ہیں اور اس سے بہت سا پوری دنیا بدل رہی ہے اس چیز ٹکنالوجی کے پیچھے جا رہی ہے ٹکنالوجی ایک ایسی چیز ہے جس کا ہر انسان کے لیے اب بہت زیادہ اہم ہو گیا ہے کہ وہ اسے استعمال کرنا سیکھ لے کسی بھی حال میں اسے ٹکنالوجی آنا چاہیے کہ بھائی ہمیں یہ کام ہے یہ کام ہے یہ گوگل کر کے دے گی یہ گوگل کر کے نہیں دے گی یہ ہمیں خود کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں جاننا ضروری ہے کہ ٹکنالوجی کا استعمال ہم کیسے کرتے ہیں اور ٹکنالوجی سے زیادہ سے زیادہ ہم آدمیوں کو جڑنا چاہیے کیونکہ یہی فیوچر ہے اس کے ساتھ ہی ہمیں آگے بڑھنا ہے جو ہمیشہ ہمارا ساتھ دے گا تو کوشش کریں کہ ہم لوگ کہ اس کے ساتھ جڑے رہیں اور اس کو اور آگے بڑھائیں جتنا ہو سکتا ہے اس کو آگے بڑھائیں ٹکنالوجی ایک ایسی چیز ہے جس سے بہت زیادہ فائدہ بھی ہے بہت زیادہ فائدہ یہ ہے کہ آپ کا دیش ترکی کرے گا ٹکنالوجی ایک ایسی چیز ہے جس سے دنیا جو بھی دیش ٹکنالوجی کا استعمال کی ہے جیسے جاپان یا چین وہ بہت آگے بڑھی ہے ٹکنالوجی کا استعمال انڈیا والے بھی بہت زیادہ کر رہے ہیں اور دھیرے دھیرے وہ بھی اس کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں اور جو اور بہت آگے بڑھ رہے ہیں جو کہ بہت اچھی بات ہے